किछु खेतीबाड़ी मतलब किछु गाछ बृक्ष जे हमसब लगबै छी आमके लिच्चीके केराके ई सब जे लगेलहुॅं तऽ एकरा जड़िके तमलहुॅं दल फोड़लहुॅं एहिमे पानि देलहुॅं आ यदि फल मतलब फड़ला तऽ सब प्राणी लट खएबो कयलहुॅं किछु सरो कुटमैता भेजलहुॅं किछु मतलब मानि लिअ जे नहि ताहू से जादे भऽ गेल तऽ मतलब खट्टी सब ओहि समयमे गाछो खैरदै छै जाएत तोरि कऽ वजन सऽ आम सेहो लै छै लिच्चीके गाछ छै केराके गाछ छै एहि सबमे सारा सेबा कएलहुॅं एहिमे मतलब खड़िदलहुॅं यदि एहिमे कीड़ा मकोड़ा लागि गेल तऽ थाइमेट जड़िमे देलहुॅं पानि पटेलहुॅं साफ सुथरा एकरा राखलहुॅं जे कलममे बगिचा मे जङ्गल झाड़ नहि रहऽके चाही जतेक साफ सुथरा रहत एहि सऽ नीक होयत जे फसल सेहो नीक होयत आम आम लीची केरा आ एहि सबके जतेक साफ सुथरा राखलहुॅं अतेक फायदा भेल हॅं हमरा सबके ओहि सबमे छी मतलब लिच्ची छी लिच्ची के गाछ अछि केरा के गाछ अछि आम अछि अरनेबा अछि बेलके गाछ अछि जामुन के गाछ अछि ई सबके सेबा कयलहुॅं सबसऽ उपलब्ध भेल तऽ बालबच्चा के खा कऽ जे बाञ्चल दू पैसाके उपार्जन कऽ लेलहुॅं नहि कम अछि तऽ बाले बच्चा खएलक उपार्जन नहि कएलहुॅं लेकिन लागल रहै छी एहिमे खुरपी चलेलहुॅं कोदारि चलेलहुॅं दबाइ देलहुॅं पानि देलहुॅं एहिके नीक जकाँ सेबा केलहुॅं जे नीक जकाँ फल होयत ईसब मे हमसब लागल रहै छी आ फेर मतलब हमरा सबके गावँ मे नर्सरी बला सब घुमैत रहल जे अहाँके यदि बृक्ष लगाबऽके अछि जगह अहाँके पासमे अछि तऽ जग्गह देखबियौ ई अहाँके आबिकऽ रोपि देत पानि पटा देत जँ मतलब ई गाछ अहाँके नहि लागल तऽ फेर नर्सरी सऽ अहाँके गाछ लऽ कऽ जायत फेर एहि दर पर अहाँके रोपत फेर पानि पटायत सब अहाँके कागजपर लिख कऽ लऽ जायत नाम ठेकाना दू टा गाछ दसगो गाछ आहाँ रोपलियै पाँच गो गाछ के पाइ दियौ पाँच गो गाछ जऽ सब अहाँके लागि जायत बता देत जे से एना से एना अछि गाछके सेबा करू तहन अहाँके सब गाछ जहन लागि जायत तहन ई पाइबला अपना पाइ लऽ जेता हमसब सेबामे लागि गेलहुॅं कनिक्के तऽ एहि बेर रोपलहुॅं हें आ पर साल ई मतलब फरऽ लागत पाँचे गो फड़त दसे गो फड़त आ ई फड़ऽ लागत तकर निगरानी करू जे पहिला फल अछि यदि केओ तोरि लेत तऽ फेर ई गाछ घबा भऽ जायत फेर जल्दी फड़त नहि अकरा बत्तीके फाड़िकऽ सब गाछके घेरू सरिया कऽ जे एहिमे कोनो जानवर आबि कऽ चैर नहि खा नहि जायत तोरि नहि दए ओ व्यवस्था मे हमसब जेतबे के रोपै छी आ जेतबे रखने छी अकरा व्यवस्था सऽ राखलहुॅं फलफूल के आमके अछि सबके व्यवस्था सऽ रखै छी एहिमे सेबा केलहुॅं कहाँ जाउ अएहिमे गेलहुॅं सबके जरि तरि ताइम तुइम कऽ मिला तिला कऽ पानि पटा कऽ दबाइ दऽ कऽ एहि सऽ सबके सेबामे हमसब लागल रहै छी